में जेह्ड़ी गड्डी आह्ले गी सद्दे दा ओह् टैमें उप्पर निं पुज्जी सकेआ तां मिगी अपना जेह्ड़ा जेह्ड़े पैसे में देने हे ओह् मिगी हून बापस चाहिदे में तुसें पैह्लै अडवांस देई ओड़े दा हा फ्ही बी तुस टैमे उप्पर निं पुज्जी सके हून मिगी पैसे बापस चाहिदे की कि में हून उस जगाह् उप्पर पूरा टैम पर पुज्जना हा हून में जाने दा प्रोग्राम कैंसल करी ओड़े दा थोआड़ी वजह् कन्नै में उत्थै पुज्जी निं सकी ओह्दे इस लेई मिगी तुस जेह्ड़े में पैसे तुसें अडवांस दित्ते दे हे ओह् बापस करी ओड़ो ते जेह्ड़े मेरे जेह्ड़ा में ढाई सौ रपेआ तुसें भरे दा हा पैह्लें गै दित्ते दा हा अडवांस च उस्सी मिगी बापस करी ओड़ो ताकि में दवारा कल जाना होग्गा फ्ही में दवारा एह् गड्डी करी ओड़गी ते दवारा अडवांस देई ओड़गी पर अज दे पैसे मिगी बापस चाहिदे क्योंकि मेरा जेह्ड़ा प्लैन ऐ ओह् कैंसल होई दा